नमस्ते हाँ जमीन खरीदना है अरे कितने तक आप देख रही हैं

हाँ आवाज आई अब कहाँ जमीन कितने का है ऐसे एक लाख दो लाख

अच्छा आएंगे देखने रोड पर है कि गाँव में हैं हाँ तो व गाँव में है कि हाँ रास्ता है आरी बगल कि नहीं है हाँ तो एक बीघा लेना है जमीन और कम में नहीं हो सकेगा अरे और कम लगा लीजिए आपका नहीं है रोड पर है हाँ हाँ जानते हैं अरे बारह लाख कर लीजिए नहीं मिल पाएगा तो कितने कितना करने दो अरे कितना कम में देंगी आप चलो ठीक है लेंगे फिर घर पर भी बात कल लेंगे सबसे सलाह लेंगे ना हाउ घर पे बात कर लेंगे कितने हाँ हाँ देखने आएंगे जमीन कहाँ पर है हाँ हाँ हाँ देखने आएंगे रोड पर है कहाँ है ठीक है

अब आप बता रही हैं सत्रह लाख का कहाँ पर है जमीन बनारस औ और कहाँ पर है हाँ फैजाबाद में कहाँ है अच्छा ठीक है नमस्ते